हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है इसलिए बच्चों को सिखाना बहुत ही जरूरी है हमारे देश में हिन्दी का बहुत महत्व है इसलिए हम हिन्दी के बारे में हरेक बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा के रूप में प्रदान करने की आवश्यकता है और उसमें हमारे गार्जियन माता पिता और शिक्षा संबंधी जितने भी लोग हैं इनको इस बारे में बार बार बताने की आवश्यकता है इसलिए हिन्दी के बारे में हमें अपने बच्चों को जागरूक करना होगा कि वो बार बार हिन्दी शब्द का इस्तेमाल करें अन्यथा दूसरे वर्ड में बोलने का प्रयास न करें इसलिए हमको हिन्दी भाषा सिखाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है इसको हमने ध्यान में रखते हुए हर समय उसको हिन्दी में बात करते रहते हैं हिन्दी में बात करने से उसका जो है दिमाग में याददाश्त की क्षमता बढ़ती है और उस चीज़ को वो गर्व से अमल करता है और उसको पढ़ने की चेष्ठा करता है और लिखने की चेष्ठा करता है इसलिए हमारे देश में हिन्दी को सर्वप्रथम अस्तर दिया गया है इसलिए हम बच्चों को हिन्दी के बारे में इस्तेमाल होने वाले बस्त को हिन्दी में ही बोलकर के उसको बताना चहिए और दिखाना चाहिए अतः सब बच्चे हिन्दी को अच्छी तरह बोल लेता है और समझ लेता है तब समझिए कि हमारा बच्चा सर्वश्रेष्ठ इस देश का एक महान व्यक्ति उभर सकता है क्योंकि हिन्दी को इस्तेमाल करते समय कहीं भी बेहिचक हुआ बात करता रहेगा उसको कोई भी समस्या नहीं होगी और न ही वह किसी के आगे झुकेगा इसलिए बच्चों को बार बार हिन्दी का सिखलाई देना चाहिए और उसको हमेशा दिखाई देना चाहिए कि नहीं ये हमारी हिन्दी है और इसको हम अच्छा स्थान देखते हैं ये हमारी भविष्य की एक धरोहर है जो हिन्दी को हम प्रारूप देते हैं और इसको हम बार बार यही अनुग्रहित करते हैं कि हिन्दी भाषा हमारी देश की सर्वोत्तम भाषा है